श्रीस्थळ हो म्हजो गांव आनी हो गांव म्हाका खूब म्हटल्यार खूब आवडटा आनी आवडपाचे कारण म्हणजे ह्या गांवान एक आद्य दैवत आसा आनी ते म्हणल्यार श्री मल्लीकार्जून देव प्रसन्न ह्या मल्लिकीर्जूनाची सासाय ह्या गांवांन आसा म्हणून हो गांव सदांच प्रफुल्लीत आसा प्रसन्न आसा ह्या गांवांत पयल्या घरा पसून शेवटच्या घरा पर्यंत कलाकार जल्मा येतात पिढहे पिढयेक एक दोन एक दोन अशे प्रत्येक घरांत कलाकार जल्मा येतात ह्या गांवांन नाटकाची परंपरा आसा भजनाची परंपरा आसा शास्त्रीय गायनाची परंपरा आसा शास्त्रीय डान्साची परंपरा आसा ह्या गांवांत कसले वाद्य आसा किंवा क कसले वाद्य ना अशे ना सगळे म्हणजे प्रत्येक घरांत वाद्या आसात अशे पद्दतीचो हो गांव आसा ह्या गांवांन श्री मल्लिकार्जून कला क्रिडा भजनी मंडळा सारकी जवळ जवळ पंच्चात्तर वर्सां म्हणजे अमृतमोहत्सवी संस्था आसा जशे आमच्या देशाक सोळा ऑक्टोबर एकुणशें सत्तेचाळीसांक स्थापन जाल्ली संस्था त्या संस्थेच्या आधारान आमी अश्या पद्दतीचे खूब कार्यक्रम केले आनी हे कार्यक्रम करून स्टेज करूनूच आमी कलाकार म्हणून कितलेशे कलाकार जल्माक आयले तेज्या नंतर ह्या ह्या गांवांन नाटकाची परंपरा आसा नाटकाची परंपरा म्हणजे जवळ जवळ रतसप्तमींक जाता रतसप्तमीक पांच नाटकां जातात आनी हे सगळे थळावी लोक हे थळावी लोक सगळे ही नाटकां करतात म्हणजे गांवचेच लोक एकत्रीत जावन आनी एक एक मोठेपण ह्या गावांचे म्हणजे आमकां नाटका खातीर नाटका खातीर स्त्री अभिनेत्री जाका आमी म्हणटात स्त्री कलाकार आमकां सोदपाक पडना पूण बाकीच्यांक एक स्त्री ओरिएंटेड किंवां स्त्री भुमिका जास्त आशिल्ली नाटक जर काडटलो जर जायत जाल्यार विचार करपा पडटा आमकां धा पंदरा वीस स्त्री कलाकार आमच्या गांवांत आमकां मेळटात हे आमच्या गांवाचे भाग्य आसा मोठेपण आसा आमकां हार्मोनीयम प्लेयर तबला प्लेयर शेहनायी वादक धोल ताशा म्यूझीक क्रियेट करपा खातीर जावूं म्यूझीक वाजोवपा खातीर एखाद्या नाटकाक जर संगीत जर करपा जर जाले जर जाल्यार आमकां खंयचेच खंयच्याच गजालीं खातीर भायर वचपाची गरज ना आमच्या गांवांन आरतीची परंपरा आसा मल्लिकार्जून आरती मंडळ ही जी हो जो ग्रूप आसा ह्या ग्रुपान गोंय भर नामना मेळयला जे यंग तरनाटे आरती आरती खातीर झडटात आनी तेज्या नंतर गिरिजा थेटर्स गिरिजा थेटर्स हो एक असो ग्रूप आसा थेटर थेटराचो थेटरीकल दिल्ली पर्यंत नाटक ते थळावी लोक भुरगे घेवन गेले स्वखर्चान म्हणटा तशे ब्रांह्न महाराष्ट्री दिल्ली तशे दिल्ली प्रेसेंट केल्ले तेजे नंतर कला अकादमीची जी कोंपीटीशनस आसात त्या कोंपीटीशनान सतत सतत भाग घेवप सतत कोंपीटीशन एकेक आर्टीस्ट थंय चार चार पांच पांच ऍवर्डा घेतलेले आर्टीस्ट आसात त्या खतीर ह्या ह्या गांवांची नाटक नाटक ही परंपरा आसा संगीत ही परंपरा आसा आनी कलाकार ह्या गांवांन खूब म्हणजे खूप जाण आसात त्या खातीर ह्या गांवची नामना ही गोंयभर न्ही देशभर न्ही सगळ्याक म्हणजे सगळ्या सगळ्या तरांनी व्यापिल्ली आसा म्हणून हो गांव म्हाका खूब खूब खूब आवडटा आनी ह्या गांवांन जल्माक आयिल्ल्या कारणान ज्यो थळावी ह्यो सगळ्यो ह्यो कृती आसात तेजे नंंतर आमी कालो करतात कालो ह्या देवाचे जे उत्सव आसा ते देवाच्या उत्सवानीय बी ऍन्टरटेंमेंट आसा म्हळ्यार एन्टरटेंमेंट म्हळ्यार जो कालो आसा त्या काल्याक आमी शंकासूर करतात जशे आमी दशावतारी नाटकाचो जो फील आसता त्या पध्दतीतल्यान फील आसा तो म्हण्यार शंकासूर कालो करतात रात कालो करतात दही कालो करतात दीस कालो करतात हे जे हे जे टोटल प्रकार आसात हे हे त्या गांवांन घडटात कारण गांवांक म्हळ्यार ईच ऍंड ऍव्रीडे म्हणटा तशे ऍव्री मंथ म्हणटा तशे ऍक्टीवाटीज चालू आसतात म्हणून कला संपन्न कला संपन्न गांव सगळे आमच्या गांवांच्या शेजाराक म्हणजे श्रीस्थळ गांवांच्या शेजाराक जे गांव आसात ते सदांच आमच्या गांवांक म्हणजे थळण्यो करतात तोखणाय करतात इतल्या खतीर कारण श्रीस्थळ हो कलाकारांची खाण म्हणटात आनी ह्या गोष्टीचे हांव ह्या खातीर खूब खूब खूब म्हणजे म्हज्या गांवां बद्दल अभिमानीत आसा त्या गांवचो सदस्य म्हणून त्या गांवचो कलाकार म्हणून त्या गांवचो एक सिटीझन म्हणून खूब खूब अभिमानीत आसा